बैंग बैंगल्स हमे मङ्गेले रहिऐ जे कि जहाँ जेकि कलर भी अच्छा रहए आओर डिजाइन भी बहुत अच्छा दे दे जे देखले रहिऐ वेसने रहए आओर ओकर कलर भी बहुत दिन यूज करलिऐ ओकर कलर भी नहि गेलै तऽ प्रॉडक्ट अच्छा रहए